ओइ राइदिन दखान ना होइ आं सदागर बसुमतारिलै नोंथां होइ खबर माने दिनै समबार हाथायाव जुथा लांदोंमोन नामा अह जुथा नांगौ जादोंमोनलै हिनजावनोबो आरो फिसाज्लानोबो आरो आंनोबो गोदान बोसोरनि रायजागासिनो दं न'आव जुथा होफैनो हायैनि अह बिस्थिबारै खुलिगोन नामा मिना बाजारावनो ना गोदान बोसोरनि गोदान कवालिटिफोर दंना गैया गोदान मडेल

औ र' र' बेनिफ्राय आंनोथ' सिक्स नाम्बार नांगौमोन सिक्स नाम्बार मोजां कवालिटिनि जेखि जाया साइसनि मडेल बेरायजानाय गामि टाउन सहर मिथिं दावथिङाव मेथाइफोर रोजबजानाय बेफोरबायदि आरो बेराफारसेथिं हिनजावनोबो एसे मोजां मडेलनि फिसाज्लानोबो मोजां मडेलनि गोदान बोसोरनि हिसाबै बेफोरबायदि

बेनिफ्राय औ बेनिफ्राय दा बै आंनिया बेसेबांसो दामनि जागोन ओमफ्राय गान्नायाव सफ्त गुरै जानांगोन आरो थाबायनायफ्राव मोजां जानांगोन आं जेखिजाया थांनाैनै दा बिस्थिबाराव थांनानै नायहैगोन गोबां रोखोमनि मा मा साइसनि मडेल बेनिफ्राय दामफोरखौ दरायसिगोन ओरैनो मेक्सिमाम दा बे गोदान मडेला बेसेबांसो दामनि जागोन

औ दे आङो ओइ नोंथां आङो थांनानै आं नोंथांनाव बिस्थिबारै थांनानै आङो आरामसे थांगोन आरो नोंथांनाव आं जिनिसखौ गोसो बायदि बासिनोसै बेनिफ्राय लकेल दखान हिसाबै नोंथाङा थाइनै थाइथामसोल' लाब ला बा अफारबो नाङा आरो बेनिफ्राय आङो